میں اپنے آس پاس كے قصبوں اور دیہاتوں میں بہت بار جاتی ہوں وہاں پہ میرے كچھ رشتہ دار رہتے ہیں كچھ میرے دوست رہتے ہیں تو اُن سے ملاقات كرنے كے لیے بھی جاتی ہوں اور كبھی كبھی میں خود كے لیے بھی جاتی ہوں وہاں پہ وہاں جا وہاں جانا مجھے بہت پسند ہے وہاں جا كر وہاں كی كُھلی فضاؤں میں رہنا وہاں كے آس پاس كی چیزوں كو دیكھنا وہاں كے كھیت وہاں كے جانور اِن ساری چیزوں كو دیكھنا اور كُھلی فضاؤں كو محسوس كرنا مجھے بہت پسند ہے تو یہ ساری چیزوں كے لیے بھی میں دیہات اور قصبوں میں جاتی ہوں اور كبھی كبھی كچھ شادیاں وغیرہ پڑتی ہیں تو وہاں پہ بھی میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں كے وہاں چلی جاتی ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں جن كی وجہ سے میں اپنے آس پاس كے قصبوں اور دیہاتوں میں جاتی ہوں شُكریہ